जी हाँ मुझे हिंदी में बोलते और लिखते समय कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है क्योंकि हिंदी भाषा हमारी मात्र भाषा है इस वजह से हमें इसको बोलते समय तो ज़्यादा कठिनाई महसूस नहीं होती लेकिन लिखते समय इसको बहुत ज़्यादा कठिनाई महसूस होती है कभी कभी कुछ शब्द इस तरीक़े के आते हैं जिन को हम हमारे दैनिक जीवन में लगातार उपयोग करते हैं लेकिन उनका हम उचित रूप से उच्चारण नहीं करते जिस प्रकार कई शब्द होते है उच्चारण हम उचित नहीं करते अनुचित करते हैं तो हम उनको उचित रूप से लिख भी नहीं पाते हैं अनुचित ही लिखते हैं और हिंदी भाषा में ऐसे बहुत सारे शब्द है जिन का पर्याय भी निकलता है कि हम किसी भी शब्द के बारे में कुछ भी बोलें तो उसको बोलने में अलग आता है और लिखने में अलग आता है तो ऐसे शब्दों को लिखने में बहुत ज़्यादा कठिनाई महसूस होती है हिंदी भाषा में बोलते समय में भी कुछ शब्द ऐसे आते हैं जिन का उच्चारण उचित रूप से नहीं हो पाता है लेकिन उनको जब हम लिखते है तो अलग रूप से उनको लिखा जाता है और उच्चारण करते तो उनका उच्चारण अलग होता है तो इस वजह से हमें कठिनाइयों का सामना करना भी पड़ता है क्योंकि हिंदी भाषा एक बहुत बड़े विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई है और हिंदी भाषा का उपयोग वर्तमान में बहुत ज़्यादा किया जा रहा है बाईस भाषाएँ हमारे यहाँ पर प्रचलित है जिन में में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुख्य भाषा हिन्दी है